औ आं देरहासाद बुंदों आङो टुक्राझारनिफ्राय आङो सानै गथ'नि बिफा आङो नोंथाङाबोथ' सासे आइजो बिमा फिसाजो सासे दं ने नोंथांनि फिसाजोआ ओरैनो बेसेबां फरायो ए आंना औ बिदिनो चारांआवथ' दा बर्तमान कलेजा स्कुलफ्रा बबे बबे मोजां जाना दंथाय बेफोरनि सोमोन्दै सावरायलायनो नोंनाव फन हरनाय जादोंमोन दा बेंथलावहाय गंसे बिदिनो प्राइभेट स्कुल दङ डन बस्क' होननाय डन बस्क' होननाय बेयावथ' आंनि लोगोनि माखासे लोगोफोरा फोरोंहैनाय गथ'नि बिफाफोरा बुंलायो फोरोंनाया बिराद मोजां फेसिलिटिफोरा मोजां केसफ्रा फोरोंनायनि माखासे सुबिदाफ्रा एसे टेकनिकफ्रा एसे दस्रा होनना खोनादों ओमफ्राय बेयावनो सोनोसै बायदि मोन्दों आंनि फिसाखौ फिसासो फिसायालाय आंना गोसोखा बिराद फरायनो गोसोसै आंना दा सासेया बिदिनो दस बसर जाबाय दा बे गोदाना दासो थ्रि इयर्स बेखौ दा आं सोजेनग्रोनगोन दा आं बिदिनो दस्रायावहाय बिदि मिथिनायफोर दस्रा स्कुलफोर दं नामा प्राइभेट स्कुलफोर बे नोंसोरनिथिंनि बे काजलगावनिलाइ माबायदिथो इउ एन ब्रह्मया स्कुला

औ नोंसिनि बे काजलगावनि इउ एन ब्रह्मनि बे फोरोंनायफ्रा माबायदि बेयावबो बारा गाज्रि नङा ना अ बिदिनो साबैसे स्टुडेन्त जायोनो बेयो स्टुलावहाय

सारिस'जन दं ने बेनाथ' बुरजायानो होमब्लाथ' एसे गोब्राब जागोन माखासे इस्कुलावहाय मेनेज खालामनो इसे गोबां बिबांनि फोरोंगिरिफोर थानांगोन बेवहाय ओरैनोथ' गाज्रि नङाना नङादां ने स्कुलाथ' ओरैनोथ' गाज्रि नङा ना औ औ बेयावबोथ' बेंथलावबो ओरैनो मोनसे क्लासावहाय बिदिनो तिनजन बबेबा फिफ्टिनजन बिदि दङ बेनिखायनो आंबो मोजां मोन्दों आरो माने स्टुडेनाबो खम बिदियाव लायो ओमफ्राय फारसेथिं मोजां मोजांखौहाय लायो आरो

अ बेखौनो रायलायनो नोंनाव फन बुदोंमोन दे दे